जी हाँ मैंने का अनुभव किया है अभी कुछ दिन पहले जब मैं गोवा गया था तो गोआ मैं मैने पश्चिमी सभ्यता के लोगों को देखा वहाँ का जो कल्चर है वह मध्य प्रदेश के कल्चर से बहुत अलग था वहाँ पर काफ़ी लोग पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे थे घरों में आमतौर पर शराब का सेवन किया जाता था जो मध्य प्रदेश के लोगों के घरों में देखने को बहुत कम मिलता था इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो पहनावा था वह भी काफ़ी अलग था जो गोवा को एकदम अलग बनाता है यह गोवा की खासियत है